हलो हा केरु पियो ॻाल्हाए हा हा हा तव्हां केरु पिया ॻाल्हायो हा हा असां वटि अथव मेंगो ड्रायफ़्रूट पान गुलकंद टूटी फ़्रुटी कसाटा कुल्फ़ी वनीला फ़्लेवर हा कंहिं जे लाइ हलो केक वारी बि मिली वेंदव

क्वालिटी जी अथव अमूल ऐं क्वालिटी अथव मेघनाथ अथव हा अवेलेबल तव्हां खे अमूल जी बि मिली वेंदी हा अमूल ऐं क्वालिटी में अथव हा तव्हां खे जेका खपे उहो चओ त उहा तव्हां जे लाइ रेडी रखूं हेवमोर जी बि ॾिसणी पवंदी या त घुराए ॾींदासीं न हूंदी त घणियूं घणा पीस खपनि तव्हां खे कहिड़ी कहिड़ी साइज़ खपे किले जी खपे अधु किले जी खपे हा मिली वेंदी न हूंदी त घुराए ॾींदासीं तव्हां खे अधु किले वारी चॉकलेट केक हा हा हा त ॾिसी थो वठां अधु किले वारी त कोन्हे किले वारी हलंदी हा ॾिसां हलो हिकु मिंट हा हा आहे आहे हलो अधु किले वारी निकिरी वयी आहे हिकिड़ी तव्हां खे घणी ॿ खपनि

हा हा उहो बि मिली वेंदव हिकिड़ो ई खपे न उहो हा हा हा हा हा हिकु मिंट ॾिसी ॿुधायांव थो हे हा हिकु मिंट हा हा अथव उहा बि हाज़िर अथव ठीकु आहे बोंबे चोपाटी ऐं अनास जी अथव सीता फल जी अथव आइस्क्रीम जेका तव्हां चओ हा टूटी फ़्रूटी अथव कसाटा अथव हा हा हा त उहे मिली वेंदियूं हा हा हा

हा हा बराबरि हा

बराबरि हीअ तव्हां खे केॾी महिल ईंदा त उन्हीअ हिसाब सां रेडी रखां हा हा बराबरि ओके हा हा रेट जेको बाज़ारि खां घटि कंदासीं हा हा हा मैसेज करे था छॾियूं उहो ठीकु आहे